अस्पतालमे जे यऽ सब किछु तऽ ठीक छै चलि रहल यऽ अब जे यऽ सब ग्रामीण खातिर जे नीक किछु बदलल गेल यऽ जेनाकि आब डॉक्टर आबै यऽ कभी कभी कभी कभी जब सप्ताहमे एक बेर आबै तब सब ग्रामीण क्षेत्रके जितना भी व्यक्ति छै ओ अपन अपन समस्या लेके जाइए ओहेसँ अब किछु बदलल गेल यऽ आब जब डॉक्टर आबै छथिन तऽ ग्रामीण सब आबै छथिन वहाँ आबै छथिन तऽ अपन अपन समस्या बताबै छथिन तऽ थोड़ बहुत इलाज भए जाइ छथिन तऽ ग्रामीण क्षेत्रमे जब थोड़ बहुत इलाज भए जाइ छथिन तऽ ओहि लए के सब ग्रामीण सब आब थोड़ बहुत अब खुश रहै की हँ हमर गाँवमे अब अस्पताल यऽ चालू भऽ गेल जब चालू भऽ गेल तऽ धीरे धीरे आब तऽ जब सब एक बेर आबै तऽ दोसरो दिन आबै यऽ तऽ आस लगैके राखै यऽ तऽ डॉक्टर आबै यऽ तऽ पाँच दिन सात दिन आठ दिनपर आब तऽ जब डॉक्टर आबै छथिन तऽ दबाइ दै छथिन तऽ इसब थोड़ बहुत सुविधा भेल यऽ गाँवमे जब सुविधा भेल यऽ तऽ आब तऽ हमर गाँवके अस्पताल सब सुधरि जायत किया तऽ जहाँ आबै यऽ डॉक्टर तऽ डॉक्टर तऽ गन्दगीमे नहि रहत जब गन्दगीमे नहि रहत तऽ अस्पताल चालू भऽ जायत अस्पताल चालू भऽ जायत तऽ दबाइ इ है इ जेना जे चीज जो हटन इएह होइ छथिन ओकर पेशेन्ट आबै छथिन तऽ उहेसँ सबकिछु ठीक भऽ गेल अब अस्पताल थोड़ बहुत